टेक्नलजि एबा रोंदा बिद्दाया आथिखाल समायाव जोंनो बायदिसिना बिथाङाव जेरै दावबायनाय टेब केब बुक खालामनाय हटेल बुक खालामनाय दावबायनायनि गोदान समखौ मिनथिनाय प्लेटफर्म नामबार स्टेसन एबा बास थानाय जाबायगरखौ मिथिनायाव जोबोद गोरलै ओ खालामनानै होबाय बुंनो थाङोब्ला दावबायनाय दावबायनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन जागायाव ओ थांनो थाखाय ओ जोंनो आथिखालाव टिकेट नांगौ आरो बिदिनो पासपर्ट नांगौ दा बेफोरबायदि ओ खामानिफोरखौ आरोंदामिना टेक्नलजिया जोबोद गोरलै खालामनो होदों जेरै मोनसे जायगायाव जुदि ओ जोङो थांनांगौब्लाथाय टिकेट बुक ओ खालामनो थाखाय गोदो जोङो ओ गुवाहाटि बरपेटा बायदिसिना जायगाफोराव खाथिनि जायफोर गेदेद टाउन बेफोर गेदेद टाउनफोराव थांनानै जोङो टिकेटखौ दानहैनांगौमोन नाथाय आथिखालाव जोङो टिकेटखौ अनलाइननि गेजेरजों बा टेक्नलजिया जोंनो होनाय अनलाइननि गेजेरजों जोङो टिकेट बुक खालामनानै जोङो न'आवनो बे टिकेटखौ मोननो हानाय जाबाय आरो मबावबा गुबुन गोजान जायगायाव थांनानै ओ जोङो हटेलाव थांनो गोनां जायोब्लाथाय बै जायगानि हटेलखौ सार्स खालामनानै नायब्लानो मबे हटेलाव मा बेसेनाव माबायदि खाजा जानाय लोंनाय बेफोरखौ ओ जोङो ओ टेक्नलजिया होनाय ओ जा सुबिदा बे सुबिदानि गेजेरजों ओ जों आथिखालाव मोननो हायो दावबायनि थाखाय जा गोदान सम मिथिनाय बे बिथिङावबो मबेयाव दावबायगोन माजों दावबायगोन माब्रै दावबायगोन बबे जायगाया मबेयाव दं बेफोरखौबो जोङो गुगोलाव सार्स खालामनानै मेप नायब्लानो मबे जायगाया मबेयाव दङ मबे हादोरमायाव दङ मबे हादोराव दङ बे हादोरनि मबे खनायाव दङ बेफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो आरो बिबदियैनो जोङो जायगाफोरखौ गोरलैहाय संनो हायो दा बिदिनो दावबायनाय समायाव जोङो गोबाङा बिरखंजोंनो दावबायो गोबाङा ट्रेनजों दावबायो बेफोरबायदि दावबायनाय ओ फोरावबो ओ जोङो गावबागावनि सिट बा जायगाया जिरायग्रा जायगाया मबेयाव बेफोरखौबो ओ जोङो अनलाइननि गेजेरजों आथिखालाव मोननो हायो प्लेटपर्म नाम्बार स्टेसन एबा बास थानाय जायगाफोरखौ ओ जोङो ओ लकेसन लकेसनआव नायनानै जोङो मबे प्लेटफर्म नाम्बारा बोजों दङ आरो मबे स्टेसना मबेयाव दङ आर' मबेबा मोनसे जायगायनि बास थानाय जायगाया मबेयाव दङ बिदिनो जोङो गुगोलाव बा बायदिसिना ओ टेक्नलजिनि हेफाजाबै ओ जोङो दा बैफोर जायगाफोरखौ ओ सार्स खालामब्लानो ओ जोङो बेफोरखौ मोननो हायो बिबदिनो आथिखालनि दिनाव टेक्नलजिया बुहुमखौनो जोबोद फिसा खालामबाय आरो बुहुमनि गासै जायगाफोरखौ टेक्नलजिनि मददजों जोङो गासै जायगाफोरखौ नुजोबनो हायो बेफोरनि गासै खोथाफोरखौ जोङो मिथिजोबनो हायो दा बिबदिनो टेक्नलजिया दिनैनि मुगायाव बुहुमखौनो फिसा खालामनाय होननानै जोङो दा बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया ओ दा बेनि थाखायनो जोंनो टेक्नलजिखौ नांथारगौ दा टेक्नलजिया बिबदिनो सुबुं माहारिनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं